तकनीकीके उपायमे हमरा आरके विचार छै कि दुनिया जे छै ने आइकाल्हि पूरा ई चलै छै ने दुनिया जे छै आइ काल्हि तकनीकी सोशल मीडियामे आइ काल्हि जादा डूबल छै जेना बच्चा आर भए गेलै कि सोशल मीडियाके ज्यादातर यूज करै छै ओकरा आरके आदत पड़ि गेलै ने जाहिसँ अपन दिनचर्या खराब कए रहल छै सब पूरा खराब कए रहल छै ई सब लए कऽ जे छै इन्टरनेट आओर ई सब जे छै नै दूरभाष यंत्र ई सब अच्छा काम नै छै कोइ कोइ ई बतियाबै बतियेनाइ शुरू कए दै छै हमरा आरके तकनीकी ई छै कि अच्छा से काम धाम चलै आओर अच्छा से सब जीवनयापन करै दुनियामे बात ई रहै कि अहाँकेँ लगै छै कि अच्छी सोशल मीडियाके लोक नजदीकी आबऽ मे यानि कि आजकल सोशल मीडिया हम हम हम हमसब कऽ ई करै कि अच्छासँ व्यवस्था चलै छै आओर हमर आर कऽ खूब मदद करै रहै ने आइ काल्हि जे छै नऽ बच्चा सब कऽ ई आदत लागि गेलै कि नेटके नहि चाही तऽ नेटके बिना पूरा जीवनयापन नहि चलै छै आओर पूरा ही चलै छै कि पूरा दुनिया एकर डूबि रहल छै भारत देश ओहिमे एक छै कि अकर गाँव गाँव देहातके बच्चा लोग ई सब कऽ बच्चा लोग जे छै ने पूरा ई चलै छै ने बच्चा सब कऽ ही ध्यान रखना चाही कि सिर्फ खाली जे छै ने बच्चा खाली बात या टेलीफोनके लिअऽ नहि छै नऽ ई लगै छै ने बच्चा अच्छा अच्छा बच्चा लोग बहुत चीज हासिल कए चुकल छै जेना पढाइ लिखाइ करि सकै छै आओर अपन नॉलेज या ज्ञान बढ़ाए सकै छै जेनाकि हमरा आरके खेलियै पिलियै आओर मोबाइल लएके बैठ गेलियै तऽ मोबाइल लए कऽ बैठनाइ नहि छै खाली बैठना नहि छै आओर काम तऽ आज सब चीज करे पड़ै छै जेना कि खेलियै पिलियै आओर पढै लऽ बैठलियै मोबाइल लए कऽ मोबाइलमे आइ काल्हि रहै छै यूट्यूब छै यूट्यूब अच्छा से काम चलै छै जाहिसँ हमरा आरके नॉलेज बढै छै ओहि पे बहुत जे छै ने अपन वीडियो डालै छै जाहिसँ बच्चा लोग पढ़ि सकए बहुत कोइ अइसन वीडियो डालै छै जाहिसँ कि बच्चा लोगके बुरा असर पड़ै छै आओर खानापीनामे ई होना चाही कि खानापीना खेलाके बाद खानापीना सीखै छै ने तकनीकी सेवा कऽ बारेमे जब जादा जानै छै खानापीनाके ई सब होनेके बाद हमरा आरके ई विचार रहै कि हर चीज होइके बाद जे छै ने अपना पढ़ाइ लिखाइ करए अंतिममे ई छै ने कि इन्टरनेट छै ने बहुत तऽ नहि पर ठीकठाक छै कि अच्छासँ बच्चा यूज करतै अच्छासँ अपन जीवनयापन करि सकैत छै पर हमरा आरके ई रहै कि लोग जे आइ काल्हि ई सोचै छै कि बच्चाके मोबाइल देबै आठ नओ सालके खराब भए जेतै माए बापके सामनेमे बच्चा लोगके ई छै कि अपन व्यवस्था अच्छासँ चलना चाही बात विवाद सामनेमे होना चाही मोबाइलके यूज जे छै ने इस्तेमाल बहुत कम या अच्छे जगह यूज करै लऽ सीखाना चाही